कॉलेजमे पढ़ाइ लिखाइ के लिए बहुत अच्छा लागै छै की हमरा पढ़ लिख के चाहै छी की किछु बनय के लेल करय के लेल पढ़ाइ मे बड़ा रुचि मिलै छै आओर कॉलेजमे गेली खेलली कूदली पढ़ाइ भी कयली क्लास लागल जे लंच होय छै लंच के समय आबै छी हम अपना साथे सब साथी मिलके सब खेलै छी कूदे छी बढ़िऑं से कोइ कोइ खेल कबड्डी खेलै छी चाहे बैट बॉल खेलै छी चाहे गाड़ी रहय गाड़ी लेके चल गेली किधरो घूमय गाड़ी हाँकय ऊँकय मे बहुत अच्छा लागै छै गाड़ी मे मारय मे भी अच्छा लागै छै न एहिके लेल गाड़ी हाँके के चाहे छी आओर पढ़ाइ लिखाइ पढ़य के चाहैत रही पढ़य के बच्चा से लेके अभी ले चाहैत रहली की पढ़ ली के कोइ आदमी बनू चाहे कोइ चीज करू ई के लेल पढ़ाइ मे अच्छा लगै छै अभी पढ़ै छी एहि के लेल की पढ़ै छी अभी कर के हँ अच्छा होत एहि के लेल की अपने से पढ़ लिख के हमरा मन रहे की पढ़के मतलब अथी मतलब आर्मी बनू तऽ एकरा लेल पढ़ाइ करै छी बहुत मेहनत से एकरा लेल एहिसे हमरा बहुत अच्छा लागैया रनिंग करै छी ओकर बाद मे जम्प करै छी उठक बैठक करै छी एहिके लेल हम चाहली की पढ़ लिख के आर्मी बने के इहे हमर हॉबी रहल आओर अच्छा है एहिके लेल चाहै छी की पढ़ लिखके अहाँके अथी हँ आर्मी बनू एहिके लेल पढ़ाइ करै छी की अच्छा लागय आओर बढ़िऑं लागै है इएह लैके चाहै छी पढ़ाइ करय लए आओर जे छै क्लास गेली क्लासमे हमर साथी रहल हम रहली हमर पार्ट्नर सब रहल सब मिलजुलके सब साथ मे क्लासमे सर आबय छै पढ़ाबै छै कोइ कोइ क्वेस्चन बताबै छै सरजी हँसी लगाबै छै एहिके लेल बहुत अच्छा लागै छै पढ़य मे पढ़ऽ लिखऽ मे बहुत बढ़िऑं लागै छै की चाहेली पप्पा माई किसान गरीब छै एहिके लेल चाहली की हम अपने से पढ़ लिखके कोइ चीज बन पप्पा माई अभी किसानी खेत मे काम करै छै तऽ हम ओ नहि चाहै छी की खेत मे काम करू हम ओ चाहै छी की हम मतलब कोनो बढ़िऑं से शहर मे फ़्लैट लू चाहे कुछ भी करू रहै छी एहिके लेल पढ़ाइ लिखाइ के लेल बहुत अच्छा लागै छै औ आओर और जैसे हँ फेर जाइ छी क्लास सवेरे उठ सुत के ब्रश उर्श करली रनिंग करली रनिंगसे अयली फेर क्लास गयली क्लासमे लंच भेल टिफिन ले जाइ नी टिफिन मे खाना पीना सब मिलके साथ मे ओकरा मे से ओ लूझि के खयलक एकरा मे से ओ लूझि के खयलक सब खाइ छै ने बहुत अच्छा लागतै बहुत अजीब हँसी लगै छै न एहिके लेल साथ मे चाहै छी सब अपनेआपके मिलके अच्छा से बढ़िऑं से रहय के हर चीज करय के एहि के लेल चाहै छी की हमर हॉबी पूरा हो जाय हमर आर्मी बने के चाहै छी एहि के लेल बहुत मेहनत करै छियै बहुत पढ़ाइ लिखाइ लेकिन बहुत अच्छा लागै छै कॉलेज लाइफ हमर बहुत बढ़िऑं लागै छै की हँ पढ़ लिखू बहुत बढ़िऑं से कोइ चीज बनू हँ यही के लेल कॉलेजमे आबै छी कॉलेजके हरियाली सब देख के आओर की कॉलेजमे एक रहलै साथी ओकरा लेल बहुत अच्छा लागैत रहलै ने की करय के चाही न एहि के लेल बहुत अच्छा लगैत रहलै की करय के चाहैत रहलू कॉलेज लाइफ के लेल बहुत अच्छा भेल के की हम चाहै छी पढ़ लिख के चाहत रहलू पहले मन मे बच्चे से सोचैत रहलू की पढू लिखू बढ़िऑं से बच्चा बड़का भेला पर कोइ चीज बनू आर्मी बने के हमरा हॉबी रहलै एहि के लेल कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा लागै छै एहि के लेल पढ़ लिखके मेहनत करके चाहै छी की बन जाउ एहिके लेल बहुत अच्छा लागै छै करय के चाहै छी की एहिके लेल बहुत अच्छा आओर बढ़िऑं लागै छै की कॉलेज लाइफमे अभी भी कोइ कोइ बात सुनै छी कोइ कोइ गाँव मे चाहे कही भी पापा मम्मी कहै छै ने तऽ सुनै छी तऽ कहै छी पढ़ लिखके अपन लाइफ पूरा कर ले एहिके लेल पढ़य के चाहै छी की चाहै छै अच्छा हेतै तऽ एहिके लेल कोइ चीज कोइ आदमी के बात चाहे डाँट ना सुनय के परै छै अपना से पढू लिखू ध्यान से एहिके लेल करय के चाहै छै की अपन कोइ चीज कर लू की कोइ के नजर नहि तू ने गलत लगे आओर अच्छा लगे एहिके लेल पढ़ाइ के लेल जानै के एहि के लेल कॉलेज लाइफमे चाहै छी की कुछ करय जैसे पप्पा माई अभी सब करै छै अपन गाँव घर मे देख के ना करय के मन करै छै जैसे कोइ काम कहै छै करय लए खेतीमे हमनीके तऽ ना करय के चाही मन करै छै एहि के लेल चाहै छी अपने से पढ़ के लिख के मेहनत कर के आइ पापा माई बाहर रखले है सीतामढ़ी रखले है पढ़ाबै लिखाबै के लेल की पढ़ लिख के कुछ करते इहे तऽ है दोसर कुछ ना है एहि के लेल चाहै छी की बढ़िऑं से पढ़ लिख के कुछ कर के अच्छा बनू